हाँ भाई साहब नमस्कार तो सर क्या आपकी मीठा की दुकान है अच्छा तो तो हमको जैसे कुछ प्रोग्राम हमारे घर लड़के की शादी ओदी पड़ी है तिलक है शादी है उसी में हमको कुछ मीठा ऊठा लेना है तो हो जाएगा क्या इंतिजाम अरे वही जलपान वाला मीठा चाहिए कुछ जैसे नेता ओता जी लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ओ काजू की बर्फी ओरफी चाहिए और वो समोसा ओमोसा चाहिए जो नाश्ते में चलता है और नार्मली जो है सबके लिए वो काला जाम और वो रसगुल्ला हो चाहे रसमलाई हो जो भी मिल जाए तो हमको करीब करीब पाँच छः सौ आदमी की व्यवस्था करना है तो पाँच छः सौ पीस हमको काला जाम चाहिए अरे तो कुछ रसमलाई ले लेंगे ना उसमें पाँच सौ पीस काला जाम कर दीजिए और सौ पीस करीब सौ डेढ़ सौ पीस रसमलाई कर दीजिए हाँ समोसा नाश्ते के रूप में उसके साथ रहेगा ना काला जाम के साथ तो करीब पाँच सौ पीस समोसा कर दीजिए और ये क्या नाम है तीन चार काजू वाली बर्फी चार किलो नहीं हो पाएगा तो वो सबके लिए नहीं रहेगा ना वो जो जो विशेष लोग जैसे विधायक ओधायक जी आएँगे वैसे जो विशेष लोग आएँगे या कोई व्रत वाला है सुगर वाला है ये उनके लिए व्यवस्था रहेगी और उसमें चाँदी की जो ये जो काजू की नमकीन ओमकीन आती है वो भी है क्या आपके पास तो फिर दो किलो काजू की नमकीन भी लिख लीजिएगा और ठंडा ओंडा भी रखे हैं क्या वही पाँच सौ पाँच सौ कि क्या छः सौ आदमी के लिए ठंडा करीब करीब दो लीटर वाला व्यवस्था कितना में हो जाएगा करीब करीब लमसम तीन चार पेटी यहाँ एक पेटी में नौ पीस आता है तो हाँ नौ त्रिक सत्ताइस हाँ हाँ तो वही मतलब है हाँ उसको उसको भी नोट कर लीजिए नौ दस पेटी अरे तीन चार

आप दे दीजिए उसी हिसाब से अपने हिसाब से जो होगा उसको बता दीजिएगा पैसा तो लमसम जोड़ लीजिएगा जो किलाे का रेट होगा हें और वो ठंडा भी ओ ठंडा तीस पैंतीस पीस में तो हो ही जाएगा नार्मली दो लीटर वाला रहता है जो अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है और ठीक ठाक है ना ठीक से पैक कर दीजिएगा हमारा इतना है फिर जोड़ ओड़ के हिसाब बता दीजिएगा अच्छा नमस्कार